ہیلو گڈ آفٹر نون سر جی سر اچھا ہوں سر آپ کیسے ہیں سر ہاں سر میں سر کام تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے سر ہاں جتنا وقت دیے وقت میں ہونا مشکل دِکھ رہا ہے سر وہ تھوڑا لیبر ستا رہے سر لیبر کی طبیعت صحیح نہیں ہے بلکہ لیبر نہیں آ رہی ہے سر پندرہ لیبر کا رکوائیرمنٹ ہے لیکن ابھی دس لیبر آئی سر سر اصل کیا سر جو وقت ہے وہ وقت پہ میں اتنظار کیا اُس کے بعد جو ہے وہ لوگ سر وہ دوسرا لیبر میں دیکھ رہا ہوں سر مگر ابھی تھوڑا مِلنے میں مشکل ہو رہی سر لیبر میرے کو جی ہاں جی ہاں سر میں کوشش کر رہا ہوں سر میں ابھی ایک فورٹی پرسینٹ ہُوا سر کام ابھی جی سر جی اچھا سر میں خود جو ہے ایک دو سپروائزر کو بھیجا ہوں دو سر وہ لوگ کچھ لیبر لے کر آتے ہوں گے سر میں آپ جیسا بولیں ویسا پوری کوشش کروں گا سر

جی سر میں سمجھ میں پوری کوشش کروں گا سر

جی سر جی سر جی سر شُکریہ سر